पाणी असां सुबुह जो मुंहुं धोहण लाइ ऐं ब्रुश करण लाइ कमु आणींदा आहियूं हुन खां पोइ सनानु करणु लाइ कमु आणींदा आहियूं हुन खां पोइ रोटी करण लाइ अटो ॻोअण लाइ पाणी कमु ईंदो आहे भाॼियूं धोअण लाइ पाणी कमु आणींदा आहियूं घर जी साफ़ु सफ़ाईअ लाइ फर्श उघण लाइ कमु आणींदा आहियूं कपिड़ा धोहण जे लाइ पाणी कमु आणींदा आहियूं ऐं राति जो रोटी जे रोटीअ जे लाइ वरी वापसि सब्जी वग़ैरह धोअण लाइ पाणी कमु आणींदा आहियूं शाम जो चांहि पीअण लाइ पाणी कमु आणींदा आहियूं